हैल्लो हां जी हां तरपाल तरपाल खरीदना हा बड्डा लैना तुं'दे कोल तरपाल कपड़े आह्ला ऐ जां मोम्मी ऐ जां केह्ड़ा ऐ जां फौजी तरपाल में चाहिदा हा मोम्मी आह्ला किन्ने दा अच्चा कपड़े आह्ला ऐ जां ओह् ऐ मोम्मी ऐ जां केह्ड़ा ऐ जा फौजी तरपाल ऐ मिगी चाहिदा हा मोम्मी आह्ला किन्ने दा ऐ अच्छा छे सौ दा थोह्ड़ा घट्ट करी लैएओ थोह्ड़ा फिर नेईं फिर थोहड़ा थोहड़ा घट्ट घुट्ट करी लैएओ एह् बड़ा मैंह्गा ऐ दौ दा चलो ठीक ऐ फिर में लैना ऐ में आपे आह्न्नी आं